जी हमने टेक्लेनेविक और बाहरी दुनिया से कुछ दिनों तक दूर रहने के इरादे से सफर किया है जैसे कि हम गए थे वैष्णो देवी वैष्णो देवी जाते समय हमारी सिम बंद हो गई थी जम्मू कश्मीर में हमारी सिम नहीं चलती है इसलिए हम टेक्नोनोजिक से दूर रहे है वैष्णो देवी में हमारा सफर सात दिनों का था हम सात दिन तक वहाँ के पहाड़ों और वातावरण में उसाहित थे और वैष्णो देवी के दर्शन किए माता रानी के दर्शन करते समय हमें पहाड़ों में बहुत आनंद आया बहुत सी चीज़ देखने को मिलती है हाँ टेक्नोमेलि का ख़्याल भी मन में नहीं आता है वहाँ का वातावरण इतना सुंदर है कि टेक्नोलॉजिक को भूल ही जाओगे वहाँ टेक्नोलॉजिक यदि चलाना हो तो दूसरी सिम लेना पड़ता है पर हमने नहीं लिए जैसे कि हमें वहाँ का वातावरण इतना प्यारा लगा कि हमें टेक्नोलॉजिक की बिलकुल भी याद नहीं आई वहाँ पर बारिश भी हुई हम वहाँ डांस किए बहुत नाचे कूदे भजन कीर्तन किए और बहुत घूमे फिरे वहाँ पर हमें टेक्नोनोजिक की बिल्कुल भी याद नहीं आई वहाँ बर्फ में हमने बहुत से आनंद लिए वहाँ का टेम्प्रेचर ज़ीरो परसेंट था वहाँ पर हमारे हाथ पैर थर थर काँपने लगे फिर भी हमने वहाँ पर बहुत ही इंजॉय किया और वहाँ पर बहुत ढ़ेर सारे बहुत सारे पहाड़ पौधे देखते हुए हमें बहुत ही आनंद आया